जोंनि आसामाव बैसागु फोरबोखौनो गोबावसिन आरो देरसिन फोरबो हिसाबै मानिनाय जायो बैसागुआ सैत्र' मासनि जोबनाय दान थामजि अक्ट'आव संक्रान्थिखौ फालिनाय जायो बिनिफ्राय बैसागु बैसाग दाननि से थारिकनिफ्राय बैसागुखौ फालिनाय जायो बोसोर गोदान हिसाबै बेवहाय बयबो सुबुंफ्रानो रंजा खुसियै फालिनाय जायो न' न' थांनानै रंजानायफोरखौ जासिहैयो आरो जोंहा मोनसे राइस जुइस न' न' थांनानै लोंहैयो जायो आरो गान मेथाइ खनै खनै खाम सिफुं जथा लायै लायै रंजायो बिहुनि बैसागुनि समाव बैसागुनि मेथाइयाबो संफ्राबो बैसागुनि मेथाइ आलादायै खननाय जायो रोजाबनाय जायो बिनिफ्राय बैसागु फोरबो बैसाग दान जोबजासिन फालिनाय जायो दा बयबो सुबुंफ्रानो रंजा खुसियै थायो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयबो ज' ज'यै फालिनाय जायो आरो बेखौनो गोबावसिन फोरबो हिसाबै जोंनि आसामाव फालिनाय जायो